اتر پردیش میں ذہنی صحت کے حوالے سے صورت حال میں کچھ مثبت تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں لیکن اب بھی چیلنجز موجود ہیں ریاست میں کچھ اہم ادارے اور اقدامات کام کر رہے ہیں جو ذہنی صحت کی خدمات فراہم کرتے ہیں انڈین مینٹل ہیلتھ اینڈ ریسرچ سنٹر لکھنؤ میں ایک معروف مرکز ہے جو ذہنی اور نفسیاتی مسائل کے علاج کے لیے مختلف سروسز فراہم کرتا ہے اس سنٹر میں ڈپریشن اضطراب اور نشے کی عادت کے علاج کے لیے سائکو تھراپی اور کانسلنگ جیسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں نروان اسپتال جو لکھنؤ میں واقع ہے ذہنی صحت اور بحالی کے لیے ایک اور اہم ادارہ ہے یہ اسپتال ذہنی صحت کے بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے بھی معروف ہے یہاں پر مختلف ماہرین نفسیات کی خدمات موجود ہیں جو مریضوں کو مکمل مدد فراہم کرتے ہیں اس کے علاوہ کرن ہیلپ لائن بھی ذہنی صحت کے مسائل میں مبتلا لوگوں کے لیے چوبیس گھنٹے دستیاب ہیں یہ ہیلپ لائن وزارت سماجی انصاف اور حقوق انسانی کی جانب سے شروع کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو ذہنی دباؤ اضطراب اور ڈپریشن جیسے مسائل میں فوری مدد فراہم کی جا سکے اگرچہ ان اقدامات نے کچھ بہتری لائی ہے لیکن ریاست میں اب بھی ذہنی صحت کی خدمات تک رسائی میں مشکلات ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں میں بہت سے لوگ ابھی تک ان خدمات سے ناواقف ہیں اور سماجی داغ اور مالی مشکلات کی وجہ سے مدد لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں مجموعی طور پر اتر پردیش میں ذہنی صحت کی صورت حال میں بہتری کے باوجود مزید کام کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان سروس تک رسائی حاصل ہو سکے